हलो हांजी केरु हांजी मां प्रीत लालवानी थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हांजी मां डॉक्टर अहियां तव्हां खे मुंहिंजो नंबर कंहिं ॾिनई हलो सुठो आहे सुठी ॻाल्हि आहे त तव्हां ॿुधाए सघंदा अहियो तव्हांखे घणा बी एच के या कहिड़े एरिया में घणो तव्हां जो बजट आहे कहिड़े हिसाब सां तव्हां खे फ़्लेट खपंदो हुयो हिक पोश एरिआ में त चङा आहिनि पर तव्हां जो बजट केतिरो आहे छोके पोश एरिआ में थोरो अघु वधीक आहे प्रॉपटिनि जो पंटीह लखे ताईं थ्री बी एच के पोश एरिआ में मिलणु थोरो मुश्किलु आहे तव्हां थोरो ॿ टे लख थोरो अघु वधाए सघंदा अहियो त मुंहिंजी नज़र में अठटीह लखे ते हिकु सुठो फ़्लेट आहे जेको थ्री बी एच के पूरो फर्निश वर्तल आहे तव्हां अगरि चओ त पोइ मां तव्हां खे ॾेखारियां तव्हां थोरो अगरि ॿ टे लख वधायो पंहिंजो अघु टू बी एच के न हलंदो अच्छा हिकु कम था कयूं सिटी लाइट पासे हलंदो पोश एरिआ में हीअ न मुंहिंजो हिक फ़्लेट पियो आहे जेको मूंखे विकिणणो आहे वरितो त मां चालीहे लखे हुयो पर पंटीह लख त मूंखे ॾाढा घटि लॻंदा त सतटीह कयो त भले मां सतटीह ते तव्हां खे ॾेखारियां सतटीह ते डन कयां ॿुधो हीअं था कयूं न पहिरों त हूअ जॻहि ॾिसी अचो पऐ थी थो सघे तव्हां जो मन मटिजेव तव्हां खे हू जॻहि वणे ॿ लख जी ॻाल्हि आहे ॿ लख अरेंज करे वठिबा हलंदो हा फ़र्निचर फ़र्निचर ठहियल आहे तव्हां ॿुधायो थोरो मूंखे थोरो कम आहे टाइम थो थिए हा फ़र्निचल ठहियल आहे सुठो एरिओ आहे तव्हां अगरि सुभाणे डील डन कयो त पोइ तव्हां सुभाणे ॾिसीं अचूं पोइ सुभाणे डील डन कयूं था सतटीह ते ठीकु आहे हा सुभाणे वञी करे ॾिसीं अचूं था ठीकु आहे हलो ठीकु आहे हलो ठीकु आहे पोइ सुभाणे मिलूं था सतटीह ते डन था कयूं हा न ठीकु आहे अगरि वणे थो त ठीकु आहे हलो ठीकु आहे जय झूलेलाल